हा मूंखे पालतू जानवर ॾाढा वणंदा आहिनि बल्की मुंहिंजे घरु हिकिड़ी ॿिली बि पलियल आहे मां उन जो नालो पुचकी रखियो आहे वो मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मां सुबुह जो उथण सां ही पहिरियों हुन खे खीर पीआरींदी आहियां उह मंझंदि जो मूंसां गॾु वेही करे खीर फुल्को खाईंदी आहे शाम जो मां जंहिं महिल स्कूल मां वापसि ईंदी आहियां त उहा मुंहिंजो इंतिज़ारु कंदी आहे की भई मुंहिंजी दीदी कंहिं महिल ईंदी उहा मुंहिंजे अॻियां पुठियां घुमंदी मां उन खे कछ खणंदमि उन खे ॾाढो मां प्यार कंदी आहियां सिआरे में त उहा मूंसां गॾु मुंहिंजे कम्बलनि में अची करे मूंसां सुम्हंदी आहे उहा मूंखे ॾाढी ॾाढी ॾाढी वणंदी आहे मां हुन खे पाण सां गॾु ॿाहिरि घुमाइण बि वठी वेंदी आहियां मां हुनजो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां उहा मूंखे ॾाढी प्यारी आहे मां अॻिते बि ईअं सोचंदमि की मां अञा हिकु ॿ पालतू जानवर मुंहिंजे घरु मूंखे कुत्तो बि ॾाढो वणंदो आहे